मधुबनीमे एहन पहिने तऽ सभ किछु छलै है बहुत सुन्दर छलै है सभ किछु बहुत बढ़िऑं छलै है लेकिन आइ अखन जे चलि रहल छै पानिके लेल बहुत दिक्कत छै गर्मी बढ़ल तऽ पानिके बहुत दिक्कत होइ छै कल सभ सुखि गेल चापा कल सभ सुखि गेल बहत एहन चीज होइ छै ताहिके लेल आब नहर खुनायल जाइ छै पोखरि खुनायल जाइ छै जे पानिके बचाव हेतै ओहिके लेल बहुत प्रयास भऽ रहल छै गाछ सभके लगाबयके लेल गाछ रोपा रहल छै बहुत परक बहुत ठाम तऽ रोपाओ गेलै बहुत ठाम रोपा रहल छै पानिके लेल जहाँ तहाँ गाँव घरमे नाला चिरा रहल छै नालामे पानि बचतै तखन पानिके अथि हेतै गर्मी बहुत पड़ि रहल छै ओहि दुआरे बरसात नहि भऽ रहल छै बरसात होइ छलै तऽ नदीके दिक्कत नहि होइ छलै है लेकिन आब तऽ बरसात दू तीन सालसँ नहि भऽ रहल अछि तऽ पानिके दिक्कत मधुबनीमे अखनो छै ओहि दुआरे बहुत प्रयास कयल जा रहल अछि